सिंधी भाषा असांजी ॾाढी सुठी आहे सिंधी बोली हिकदमि मस्तु लॻंदी आहे मिठी लॻंदी आहे असां नंढनि ॿारनि खे बि असांजे घर में उहो ई ॻाल्हराए ईंदा आहियूं पहिरें खां ही जेके हाणे त कल्चर अची वियो आहे हिंदी इंग्लिश पर असां घर में त हुननि खे सिंधी ई सेखारींदा आहियूं ऐं उहा बि ॾाढो मस्तु ग नंढा ॿार त ॾाढो सिंधी मस्तु मस्तु ॻाल्हाईंदा आहिनि ॾाढा उहो बि ॾाढो ॿुधण वणंदो आहे जीअं असां कंहिंखां बि कीथे ॿे हंधु बि वेंदा आहियूं असांखे पंहिंजी माना पंहिंजे मोड़ ॻाल्हाइण हूंदो त असां सिंधी में ॻाल्हाए सघंदा आहियूं छाकी उहो समुझी न सघनि हुनजो बि ॾाढो ऐं सिंधी गाना ॾाढा असांखे वणंंदा आहिनि सिंधियुनि जूं भाॼियूं आहिनि हुननि जा नाला या त असां कंहिं खां बि सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं त सभु ॼणा असांखे ॾिसी करे इअं चवंदा आहिनि तव्हां कहिड़ी भाषा था ॻाल्हायो सभु अच्छे सां प्राउड सां चवंदा आहिनि असां सिंधी भाषा था ॻाल्हायूं ऐं हुननि खे सिक असां अहिड़ो मस्तु ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं हुन में इअं लॻंदो आहे की भई न की असांखे बि सिखिणो आहे जिते मुंहिंजी जॉब कंदा आहियूं उते बि हुननि खे बि ॾाढी सिंधी वणंदी हुई सिंधी माण्हू जिते बि मिलनि त हीअं ॻाल्हाइण जा हिकदमि हुननि सां बि हिकदमि कम्फटेबल लॻंदो आहे सिंधी त चयो हेतिरो घटि आहे हुननि जे बारे में ॻाल्हाइण माना ॾाढो ई सभु वणंदो आहे भाॼियूं थी वेयूं क्रमण थी वियो कुझु बि थी वियो या नचंदा टुपंदा ॾाढो सिंधी सदाई खाइण में मस्तु हर ॻाल्हि में भाषा में हर शइ में सुठा